अस अगर बमार होई जाइये ना ते हस्पतालां च बड़ी जल्दी जंदे जन्ने जांदे आं ते अपनी जेह्ड़ी कोई छोटियां मोटियां बमारियां होंदियां न अस इ'यै सोचने कि अपने घर ई कोई छोटा मोटा घर दा इलाज करी लेइये ते जेह्दे कन्नै सानूं फर्क पेई जाए ते अगर सानूं जियां कोई एह् खांसी खुंसी होई जाए जकाम छकाम होई जाए इक नां बेसन होंदा बेसन दा छीरा बनाओ ना ते ओह् ओह्दे कन्नै कि खांसी जुकाम दा फर्क रातीं सोने बेल्लै पी लैओ तिन्न दिन ओह्दे कन्नै फर्क पेई जंदा बड़ा ते अगर थुआढ़ा पेट छेट खराब होई जाए ते पेट खराब होई जाए ते उसदे च तुस एह् अजवाईन होंदी ऐ अजवाईन गी थोह्ड़ा गड़काइयै पानी च ते ओह्दा पानी जेल्लै अद्धा रेही जाए ना ओह् पानी पी लैओ ओह्दे कन्नै ऐ कि थोआढ़ा जेह्ड़ा पेट ऐ ओह् ठीक होई जंदा ते बाकी बुखार छुखार होऐ कोई काह्वा छाह्वा पी लैओ अज्जकल ओह्का काह्वा होंदा ऐ जेह्ड़ा कश्मीरी काह्वा लाची दालचीनी पाइयै नां गड़काइयै फेर ओह्दे च कश्मीरी काह्वा गड़काइयै ओह् पिओ गला छला खराब होऐ देसी चाह् आंदी ऐ ओह् बनाओ ते ओह् गड़काओ चंगी तरह उसी गडकाइयै देसी चाह् गी ओह् पिओ ओह्दे कन्नै मतलब गला छला सब मतलब खांसी छांसी दा बी बड़ा फर्क पेई जंदा ऐ बाकी दरदां दुरदां होन ते ज्यादा ओह् नी करना दवाइयां छवाइयां घट्ट खाओ पेन किल्लरां घट्ट खाओ दरदां आह्लियां गोलियां नी इन्नियां खानियां चाहिदियां ते तुस एह् करो कि अपना धुप्प छुप्प च बैठो थोह्ड़ा तेल छेल होंदे न हून अज्जकल मतलब कि गरम तेल गी बिच्च लौंग ते लौंग बगैरा साड़ियै नां तेल गरम करियै ते ओह् जेह्ड़ियां दरदां दूरदां जोड़ें दियां दरदां होन ते उसी लाओ तेल तेल लाओ जेह्दे कन्नै दरदै गी फर्क पेई जंदा ऐ गुड़िया अब क्या करुं बंद करो नां